آپ کی زندگی میں موسم میں تبدیلیاں دیکھنا عام امر ہے جیسے کہ سردیوں کی آمد گرمیوں کی آمد بارش کی شروعات یا خشک سالی کی آمد یہ تبدیلیاں عموماً عادی طور پر روزمرہ زندگی پر اثرانداز کرتی ہیں اور لوگ اپنی چیزوں کو موسم کے مطابق ترتیب دیتے ہیں موسم کی تبدیلیاں دنیا بھر میں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اثرانداز ہوتی ہیں ان تبدیلیوں کا موسمیاتی نظام پر مختلف طریقوں سے اثر پڑتا ہے جو انسانوں کے روزمرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں سردی سردیوں کی آمد کے ساتھ درجۂ حرارت کم ہوتی ہے اور زمین پر برفباری ہوتی ہے اس وقت کے لوگ گرم کپڑے پہن کر خود کو گرم رکھتے ہیں اور گرمائی خوراکوں کا استعمال کرتے ہیں گرمی گرمیوں کے دوران درجۂ حرارت زیادہ ہوتی ہے اور برسات کی کمی ہوتی ہے لوگ مختلف طریقوں سے خود کو ٹھنسنے سے بچاتے ہیں جیسے کہ پانی پینا ہوائی تاریخ کا استعمال اور ٹھنسنے والی اشیاء کا استعمال کر کے بارشیں بارشوں کا موسم زراعت اور پودوں کے لیے اہم ہوتا ہے بارش کے دوران زمین کو پانی ملتا ہے جس سے کاشتکاری ممکن ہوتی ہے اس کے علاوہ بارشوں کے دوران لوگ جل کو پینے کپڑوں کو دھونے اور زرخیزی کا استعمال کرتے ہیں خشک سالی خشک سالی کے دوران بارشوں کی کمی ہوتی ہے اور زرعی اشیاء کو نقصان پہنچتا ہے اس وقت کے لوگ اپنی پیداوار کمی کا سامنا کرتے ہیں اور پانی کی بھی کمی کا اثر محسوس کرتے ہیں یہ مثالیں دنیا بھر کی زندگی میں موسمیاتی تبدیلیوں کو کے اثرات کو ظاہر کرتی ہیں موسم کی تبدیلیاں عام طور پر لوگوں کی روزمرہ زندگی کریٹیویٹی کرنٹ افیئرز تعلیم صحت اور محیط کو متأثر کرتی ہیں